मिगी ना अपना हिंदु धर्म गै चंगा लगदा हिंदु धर्म गै मिगी शैल लगदा एह् कुसै कन्नै लड़ाइयां झगड़े करियै कोई जरूरी निं होंदी ते इसी गल्लै गी समझना चाहिदा जियां राम लक्ष्मण हगे दंऊ भ्राऽ हे ओह् आपूं बिच्चें प्यार कन्नै रौहंदे हे ते तां गै उंदा राम लक्ष्मण बनेआ हा नांऽ ते अज्ज बी उऐ जमाना कोई जमाना निं ऐ बदले दा सिर्फ सोच बदली दी ऐ अज्ज दे जमानै च अगर अज्ज बी उ'ऐ जेहा प्यार भ्राऽ भ्राऽ कन्नै करै अज्ज बी राम लक्ष्मण इत्थें गै न ओह् कुदै निं हैन गेदे इस्सै धरती उप्पर न असें ई अपना गै धर्म जेह्ड़ा हिंदु धर्म गै अच्छा लगदा असें ई सब भैन भ्राऽ अस इक्क करियै रौह्ना चाहिदा हिंदु मुस्लिम बी कोई बक्खरे निं हैन ओह्बी अपने भाई भ्राऽ न इस्सै धरती पर ओह् रवा दे इस्सै धरती पर सारे हिंदु रवा दे इस धरती पर मुसलमान रवा दे भगवान नै अलग ते निं बनाये दे न धरती आसमान इक्क ऐ तां इक्क बनियै रौह्ना चाहिदा अपने हिंदु धर्म पर चलो कोई कुसै दा किश निं बिगड़दा ऐ पर इक्क दूऐ कन्नै प्यार करो नफरत नेईं करनी चाहिदी अपने सिक्ख ईसाइ इक्कै रब दे बंदे न बंदे समझदे प्यार करना चंगे ऐं चाहे मंदे न इंया गै रौह्ना चाहिदा इक्क मुट्ठी बनियै रौह्ना चाहिदा कोई एह् निं सोचे की एह् मुस्लिम ऐ एह् हिंदु ऐ एह् सिक्ख ऐ एह् ओह् ऐ सारे इक्क बनियै रौह्ना चाहिदा साढ़ा इक्कै धरती दे इक्कै शमान ऐ ते पक्केआं दे नाल मिलके ब'वो कच्चेआं दे नाल मिलो ना लोकी लक्ख भलेखे पाबन अपनी थांऽ तो हिल्लो ना असेंगी अपना धर्म ई चंगा लगदा अपना भगवान राम ई चंगा लगदा असेंगी उऐ धर्म चाहिदा साढ़े भाऐं दे सारे राम न सारे लक्ष्मण न पर समझनी चाहिदी कुसै कन्नै लड़ाई निं करनी चाहिदी अगर झूठ निं बोलना चाहिदा अपने सच्च पर गै चलना अगर कोई जे मर्ज़ी आक्खी आ अपनी सच्चाई पर चलना जेह्ड़ी चीज़ अक्खीं दिक्खी दी ऐ उस चीज़ पर जकीन करना जेह्ड़ी नेईं दिक्खी दी ऐ नुहाड़े पर विश्वास निं करना तां एह्बी सच्च होग जेह्ड़ा अपनी अक्खीं कन्नै दिक्खेआ ओह्बी सच्च होंदा दूऐ दी अक्खीं बिच्चें नी दिक्खना अपनी अक्खीं कन्नै दिक्खना अपना जमाना सुने दा अपना जमाना अपनी अक्खीं कन्नै दिक्खे दा अपनी अक्खीं कन्नै दिक्खे दा उस गल्लै दा जकीन करना कुसै दी सनाई दी गल्लै दा जकीन निं करना असेंगी इयै धर्म चंगा लगदा कोई कुसै कन्नै नफरत निं करनी एह् इत्थां दौ दिन रौह्ना भी चली जाना कुसै इस धरती पर रौह्ने गी निं आया कुसै निं इत्थें रौह्ना सारें बारी बारी चली जाना अपनी अपनी ड्यूटी देइयै चलदे होना कीऽ कुसै कन्नै नफरत करनी ऐ अपने न सारे अपना समझियै रौह्ना चाहिदा